मूंखे रंगीन पेंसिल सां पेंटिंग करणु ॾाढो वणंदो आहे छो त इहा रंगीन पेंसिलियूं ॾाढी ई सस्ती हूंदियूं आहिनि ऐं कंहिं बि नंढी या वॾी दुकान ते सहुले नमूने सां मिली वेंदियूं आहिनि रंगीन पेंसिल सां पेंटिंग करण सां मूंखे ॾाढी ई ख़ुशी मिलंदी आहे ऐं पेंटिंग ठहण खां पोइ बि उहा पेंटिंग ॾाढी ई सुहिणी लॻंदी आहे